हेलो सर जी मेरी बात बजरंगी ट्रैवल एजेंसी से हो रही है तो मैंने एक कैब बुक की थी जिस गाड़ी का नंबर बयासी पाचासी यू पी चौसठ था जिस जो गाड़ी जिससे जो गाड़ी सुबह दस बजे बोले थे लेकिन वह अभी तक आया नहीं है मुझे अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर जाना है वो गाड़ी अभी तक नहीं आ रही है तो बताइए मैं क्या करूं और फिर उसका गाड़ी का ड्राइवर संदेश अभी तक नहीं आया है तो मैं क्या कर सकता हूँ आप उसे गांव मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है मैं उसे सुबह से फोन लगाया जा रहा हूँ लेकिन वह फोन मेरा रिसीव नहीं कर रहा है अब वो कहाँ है यह पता नहीं है तो आप बताइए कि आप इसमें क्या करेंगे या तो मेरे लिए दूसरी गाड़ी का व्यवस्था करिए दूसरी गाड़ी भेजिए या फिर आप इसका जल्दी से कोई सुविधा सुविधा निकालिए आप मेरे लिए कुछ करिए सर और मैं यहाँ फस गया हूँ जैसे यहाँ बारह बज चुके हैं मैं दस बजे बुलाया था मेरे माता पिता गुस्सा हो रहे हैं हमें जाना था तीर्थ यात्रा पे वो कैब अभी तक आ नहीं रहा है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ सर तो आप इसके लिए कुछ व्यवस्था करिए या दूसरी गाड़ी भेजिए